मां ऑनलाइन तां हिकु क्रीम घुराई हुई उन क्रीम तां मूंखे संतोष न थियो छोजो मां ॿ टे भेरा लॻाई सही पर उहा ॾाढी चिप चिपी हुई ऐं ड चमड़ी ॾाढी चहिरे जी खेचाए जे पई इन करे मां वरी उन तां संतोष त मूंखे न ई थियो